हेलो नमस्ते दीदी कौन सा फूल का पौधा चाहिए तो कुछ फूल है कुछ फूल नही है कुछ फल कुछ फूल है कुछ नही है

इस समय तो गेंदा है गुड़हल है गुलाब है तो आपको कौन सा चाहिए फल भी चाहिए तो फल में आम का ले लीजिए ठीक है कितने का होगा दो सौ दो सौ का होगा पाँच सौ का होगा दो सौ का पौधे जो हैं एक आम होगा एक और फल वो फूल वो वगैरह भी उसमें दे देंगे वो भी हो जाएंगे पाँच सौ वाला जो है वो बहुत महंगा है उसका आम हुआ ये सब मिला कर मैंने चार पाँच सौ कर दें कर दे रहे हैं अंग्रेजी में

नही महंगा अंग्रेजी नही है पर महंगाई है इतना तो भाई महंगा देना ही पड़ेगा न इतना महंगा रखा मिलता हे मार्केट में मिलता है कुछ कम करें चलिए सौ सौ पचास पर ले लीजिए

तो कितना कम चाहिए आपको

बीज चाहिए चाहिए तीन सौ दे देना नमस्ते